जोंनि एरियायाव जों दा मावनानै जानायनि गेजेराव बुहुद प्रब्लेम दङ प्रब्लेम माने होनब्ला दा माइ गायनायाव दा स्लुइस गेट जानोगोनांमोन दानि जि सरखार सालायगासिनो दङ रानिं बे दा मावना जानो थाखाय सुबिदा गैया बे सुबिदाया मानो होनब्ला स्लुइस गेट जानांगौ गोनां अपेनिं गायसन फैयबायमोन खाम्फा गायसनबायमोन दाबो ओमफ्राय दा अर्डारानो जायाखै होननानै बुंदों दा बिनिखायनो बे दानि बे सरखार सालायबोबाय थानाया बे स्लुइस गेटखौ बानायनानै होनो हायोब्ला जोंनि बे एरियाया मावनानै जानायाव बुहुद मोजां सुबिदा मोनगोन बिनिखायनो दा जोंनि बे रुलिं सरखारखौ खावलायनाय थाबाय आरो बिनि गेजेराव माइ खेथि गैयाब्ला बोरैहाय थांनानै थानो बिनिखायनो बे स्लुइस गेटखौ जाथों होननानै बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा खावलायगासिनो दङ जोंनि दा बि टि आर सरखार रुलिं सरखारनाव खावलायगासिनो दङ बिनिखायनो आं दा नंगौ जोंनाव दै गैया मावनानै जानो थाखाय बे स्लुइस गेटखौ थिखांना होयोब्ला जोंनि बे सयस' सातस' बिगानि दुब्लिनि माइ खेथिया जों बिराद मोजां मोनबाय दाथ' माइ गायनो मोनाखै फोरदा फोरसि दंलाबायो बे स्लुइस गेट जायिनि थाखायनो बिनिखायनो बे स्लुइस गेटखौ दानि सरखारा मावना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बुहुद डेभेलप जागोन आरो मोजां मोनगोन बेखिनि आरो दा लोंनायनि बेलायावथ' दै लोंनायनि बेलायावबोथ' दा जोंनि बे एरियायाव दङ दाबो सालु जायाखै मेचिना दैफ्राबो मोजाङै मोजां राननानै होनो हाथ'वाखै उनाव लासै लासैनो जालांगोन लोंनायनि गेजेराव होनब्लाबो दा बयनावबो दैखर थिबखल दंखायो हिसाबैहाय दा लोंनायनि बेलाखौ एसेबां जों नांजाथ'वासै बे मावनानै जानाय बेलायाव बे स्लुइस गेटखौ बानायना होनो हायोब्ला बिराद मोजां रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगौमोन जोंनि जायगाया जोंनि बे बेंथल एरियायाव थानाय गानदागारि एरिया आरो बे सालबारि एरियानाबो दाखालिसो स्लुइस गेटा बायनानै थांबाय बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' जानानै दङ एखदम सबायझार दांसोबारि सालबारि बुदियागुरि बुहुद गामि गोग्लैसोना दं दा माइ गायनो मोनासै बिनि गेजेराव बिफायाबो स्लुइस गेट नांथारगौ बिनिखायनो बिफोरखौ दानि बे सरखारा मावनानै होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिराद सुबिदा मोनगोन बिनिखायनो बेखौ मावफुंना होयोब्ला गोसो मोजाङै सरखारा मावनानै होयोब्ला बिराद सुबिदा जागोन आरोखि आरो दा खस्थ' मस्थ' दाख्लै ओरैनो बस्था जाथ्लाबबायनानै खुनुरुखम मावनानै गायनानै जाथ'बाय बिनि गेजेराव दा हरै दंग' एरिया गायनो मोनाखै बिनिखायनो दा बे स्लुइस गेटखौ मावनानै होनो हायोब्ला रायजो राजा बे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा डेभेलप जागोन सुबिदा मोनगोन बेनिफ्राय जोंनि एरियायाबो डेभेलप फैगोन बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आरो जोंनि बे एरियायाबो स्लुइस गेटखौ बानायना होनो हायोब्ला बिनि स्लुइस गेट गान्दागाब एरियानिया दा अपेनिं खालामबायमोन खाम्फा गायसबायमोन दा अर्डार जायाखैनो बानायनायनि ओमफ्राय फैसा फैयाखै अबे फान्डनिफ्राय फैगोन जोंथ' मिथिया रायजो राजा हिसाबै दा बिनिखायनो दानि सरखारखौ जों खावलायहरो बे स्लुइस गेटखौ बानायना होनो हायोब्लानो रायजो राजाफ्रा मावनानै जानो थाखाय माइ गायनानै जानो थाखाय सुबिदा मोनगोन डेभेलप जागोन बेफोरखौ मावनानै जानो हायोब्लानो जों फिसा फिसौ फोरोंनायाव जाहा मोनसे हेफाजाब थाबाय माइ दै थाब्लानो थाखा फैसा एसे बासायो माइ दै गैयियाव नै दा थाखा फैसा गरसे गरनै जों खामला मावनाय फैसाखौबो जों दा माइरं दै बायनांगौ गोनां जायो बिनिखायनो बे जाखिनि माइ गायग्रा आबाद फोथार दं बेखौ माइ गायहैनो हायोब्ला जोंनि थाखा फैसा थाइसे थाइनैखौबो जों गथ' गथाय फोरोंनो हानाय मोनसे सुबिदा दङ बिनिखायनो दा साफ्रामबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे स्लुइस गेटखौ जाफुंहोनो हायोब्ला बयबो साफ्रामबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन आरो बेखिनि बेखौनो बुंनानै आङो रायजो राजानिसिम खावलायहरबाय जोंनि दा बे सरखार बि टि आर सरखारखौबो सारमोनखौ बेखौ जाफुंहोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय एसेनोसै